अपने प्लांटस् दी अच्छी हैल्थ आस्तै अच्छी हैल्थ आस्तै में अपनी मम्मी कोला टिप्स सिक्खियां न जियां कि निक्के होंदे निक्के में साढ़े घर दे अग्गें पिच्छें बड़ा अच्छा गार्डन ऐ ते उद्धर मेरी मम्मा कुछ ना कुछ उगांदे रौंहदे हे ते में बी उ'नेंगी दिक्खी दिक्खियै मेरी मम्मा पापा दौनो जेल्लै बी उं'दे कोल टाइम होंदा हा ते उगांदे हे ते में बी उं'दे कोला दिखदी ही सिखदी ही छोटे होंदे गै जेल्लै अग्गें पिच्छे कोई बी चीज़ दिक्खो ते छोटे बच्चे दे मन बिच्च आई गै जंदा कि ओह् चीज उ'नें बी सिक्खनी ऐ जां फिर नैचुरली थुआढ़े अंदर आई जंदा ते में बी इ'यां उं'दे कन्नै कन्नै गै थोह्ड़ी थोह्ड़ी गार्डनिंग करन लगी पेई जियां कि सब तूं पैह्लें में सिक्खेआ कि मंदर च ओह् गुट्टे दे फुल्ल चुक्के ते उ'नेंगी केह् कीता मेरी मम्मा ने आखेआ जा गार्डन दे बिच्च इ'नें सूटियै जियां कि उसी उल्टा करियै पट्ठा करियै ना उसी ते मिट्टी बिच्च दबाई ओड़दे न ते उसी फिर ओह् इकदम ते गुच्छे कन्नै बूह्टा निकली जंदा ते इ'यां गै ओह् निक्की निक्की गल्लां सानूं सिखांदे रेह् ओह्दे इलावा मेरी बड़ी मम्मा हियां उ'नें बी उ'नें ते ओह् बड़े अच्छे गार्डनर उ'नें बड़ा कुछ सखाया कि केह्ड़ी मिट्टी लैनी ऐ कुद्धरा चुननी ऐ ओह्दे बिच्च किन्नी खाद पानी ऐ किन्नी नीम खली ओह्दे बिच्च मलानी ऐ कि'यां कि'यां पानी देना ऐ एह् एह् सब तूं जादा ते बड़ी मम्मा कोला में अपनी अपनी ताई जी कोला उं'दे कोला सिक्खेआ ते शुरुआत ते बिल्कुल गुट्टें दे फुल्लें कोला गै होई ही उद्धरा लाई फिर सब्जियां सब्जी जियां कि ओह् लांदे न शिमला मिर्च ओह्दे अलावा मर्चां मर्चां लाना मर्चां लाने कोला ते में शुरुआत कीती कि बड़ा गै शौंक आया मीं दिक्खियै ओह्दे अलावा जियां जियां में बड्डी होई ते फिर ते यूट्यूब आई गेआ साढ़े कोला उद्धरा बी में बड़ा कुछ सिक्खेआ उद्धरा मिगी होर आया कि में लां जियां कि सजावट आस्तै बूह्टे होंदे न सजावट आस्तै अज्जकल ते बड़ा गै इं'दा रवाज चले दा होर में बी अपने घर दे अग्गें पिच्छे लाए दे आं जियां मनी प्लांट होई गेआ स्नेक प्लांट होई गेआ परपल प्लांट होई गेआ सिंगोनियम होई गेआ एह् सारे डैकोरेटिव प्लांट न ते एह् में अपने घर दे अग्गें पिच्छे लाए दे न जियां कि मनी प्लांट गी मनी प्लांट ते पैह्लें में जिन्ने बार कोशश करदी ही ते लगदा गै नेईं ऐ हा ते फिर फिर में केह् कीता कि ओह्दी कटिंग आह्नियां मनी प्लांट दियां अपने कालेज तू में चोरी कीतियां फिर ओह् आह्नियां ओह्दे में केह् कीता कि इक कटिंग दी लम्बी जेही कटिंग आह्नियै दो तिन्न कटिंग करियै में लाइयां ओह् होंदा कि ओह् अस पानी बिच्च बी लाई सकदे होर मिट्टी बिच्च बी लाई सकदे होर में केह् कीता इक जेह्ड़ी ही ओह् पानी बिच्च लाई ओड़ी होर बाकी में दो तिन्न जेह्ड़ियां हियां ओह् मिट्टी बिच्च लाई ओड़ियां ते ओह्दी जेह्ड़ी पानी आह्ली ते उसी ते थोह्ड़ा बड़ा जादा टाइम लग्गेआ मिट्टी आह्ली मेरी लग्गी गेई ते हून ओह् बड़ी अच्छी फैली गेदी ऐ ओह्दी ग्रोथ बी अच्छी होआ दी ऐ एह् एह्दे बिच्च इक बड़ी अच्छी टिप्स ऐ जेह्ड़ी में यूट्यूब तू सिक्खी ओह्दे बिच्च ऐ कि जेह्ड़ी साढ़ी खट्टी लस्सी होंदी ऐ खट्टी लस्सी दे बिच्च पानी मलाना ऐ थोह्ड़ा ओह् मिलाइयै अगर अस अपने मनी प्लांट गी दिन्ने आं ते ओह् बड़ा गै अच्छा निखरियै ओह्दे बड्डे बड्डे पत्ते होंदे न पैह्लें पैह्लें जेल्लै में केह् करदी ही जियां में जल्लै स्टार्ट कीता करना ते में केह् करदी ही कुतै ओह्दी मिगी मिट्टी लब्भनी ते ओह् में लाई लैनी जे साढ़े घर दे पिच्छे बड़ा खुल्ली जगह ऐ उत्थै मिट्टी ऐ ते में चुक्कियै केह् करना ओह् लेआनी ते उ'ऐ लाई ओड़नी इक बारी फिर मेरी बड़ी मम्मा ने दिक्खेआ में अपने कोठे उप्पर जाइयै गार्डनिंग करने दा चाऽ चढ़ेआ में टैरिस गार्डनिंग करनी ऐ ते ओह् लाना स्टार्ट कीता ते उ'नें दिक्खेआ में केह् कीता इकदम पत्थरीली मिट्टी ओह् चुक्कियै लेआंदी ते अपने गमले बिच्च पाई ओड़नी इक बारी फिर मेरी ताई जी ने दिक्खेआ मिगी लैंदे ते उ'नें आखेआ एह् आह्ली मिट्टी निं लैंदे जेह्दे बिच्च जियां साढ़े घर गवां न ते उं'दे जिद्धर गोबर सुट्टे दा होंदा ते गोहा जिद्धर जिद्धर गोहा पेदा ऐ उद्धरा उद्धरा ओह्दे कोल आह्ली मिट्टी लैनी ऐ क्योंकि ओह् थोह्ड़ी हैली होई जंदी ऐ हैली मिट्टी बोलदे न उसी ते फिर ओह् आह्ली मिट्टी केह् करनी चुक्कनी ऐ ओह् आह्ली गमले बिच्च पानी मिट्टी लैनी ऐ ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा हारा हैल पैह्ले चलो साढ़े ते इद्धर मिक्स होए दा अगर नेईं होए दा ते ओह् तुस पाई सकदे ओ होर थोह्ड़ी हारी नीम खली पाई सकदे ओ नीम खली इ'नें सारी चीजें गी मिक्स करियै इक कोकोपीट आंदा ऐ कोकोपीट बी मिक्स करी सकदे ओ अगर थुआढ़े एरिया च मिट्टी घट्ट थुआनूं मिलदी ऐ ते तुस ओह् पाई सकदे ओ ते कोकोपीट दे अलावा इक बोनमील आंदा ऐ अगर बोनमील तुस नेईं बी यूज करना चांह्दे ओ ते नेईं करदे ओ बट अच्छी ओह्दी ओह्दे आस्तै ग्रोथ आस्तै बूह्टे दी तुस ओह् बी इस्तमाल करी सकदे ओ होर एह्दे अलावा इक में बड़ी गै शैल चीज़ सिक्खी गुट्टे दे फुल्ल लाई ओड़ने अपनी अगर तुस सब्जी दे बूह्टे लांदे ओ ओह्दे कन्नै कन्नै तुस छोटे छोटे गुट्टे दे फुल्ल लाई सकदे ओ जियां सपोर्टर प्लांट जि'नेंगी बोलदे ओ कन्नै ओह् लाई सकदे ओ अगर गुट्टा अस लांदे आं ते ओह्दे कन्नै बंदर निं उं'दे कोल जादा आंदे हैं ते होर ओह् ओह्दे कन्नै होर बी कीड़ा बड़ा घट्ट लगदा ऐ अगर गुट्टे दा फुल्ल हो तुसें कन्नै कन्नै लाई ओड़े होऐ होर बी अगर बड्डे बड्डे बूह्टे ओह्दे थल्लै तुस इ'यां दो दो तुस मिक्स करियै लांदे ओ ते ओह्दे कन्नै थुहानूं बड़ा गै फायदा रौंह्दा ऐ अगर दो इक ते दो दो तुस फसलां कट्ठियां लांदे ओ एह् बी इक बड़ी अच्छी टिप ही जेह्ड़ी में थ्होई ऐ होर अगर थुहानूं लगदा ऐ ते थुआढ़ा बूह्टा खराब होआ दा ऐ ते इकदम उसी गमले बिच्चा कड्ढियै ओह्दी मिट्टी कड्ढियै दिक्खनी ऐ अगर थुआढ़ी जड़ां थुहानूं लभदियां न कि ओह्दे बिच्च गांठ आई गेदी ऐ ते एह्दा मतलब थुआढ़ा बूह्टा खराब होआ दा ऐ ते ओह्दा केह् करना तुसें ओह्दी मिट्टी कड्ढियै ओह्दी उसी धुप्प लगवानी ऐ उसी पूरी ओह् आह्ली मिट्टी कड्ढियै ओह्दे बिच्च नीम खली ऐड करनी ऐ थोह्ड़ी हारी खाद ऐड करनी ऐ फिर ओह् बूह्टा तुसें दबारा लाना ऐ ओह् गांठा जेह्ड़ियां जड़ें बिच्च थुआड़ियां होई दियां हियां ओह् कड्ढियै एह्दे कन्नै थुआढ़े बूह्टे गी ना बड़ा गै फायदा होना ऐ ते एह् तुस करी सकदे ओ बिलकुल कड्ढियै उस अच्छी तरह तुस पानी देओ ते ओह् करी सकदे ओ ओह्दे अलावा होर बी तुस कटिंग कटिंग कन्नै तुस बड़ी सारी अपनी उगाई सकदे ओ मेरे कन्नै कन्नै मेरा भ्राऽ बी मेरी बड़ी मदद करांदा ऐ एह् सब करने बिच्च जियां कि उसी बी बड़ा चाऽ ऐ बचपन कोला इक बारी ओह् बड़ा छोटा जेहा हा ते उ'नें केह् कीता इक छोटी जेही टैह्नी लेई आया गुलाब दे फुल्ल दी ते ओह् उन्नै लाई ओड़ी लाई ओड़ी ते मेरे मम्मा ते मेरे पापा दौनो बैठे दे हे ते ओह् मजाक लगी लैन लगी पे ओह्दा मौजू लैंदे कि एह् इन्नी हारी ओह् ला दा ते एह्दे कोला कुद्धर लग्गनी ऐ लेकिन अज्ज ओह् चार पंज साल होई गेदे ओह् ओह्दे उप्पर इन्ने फुल्ल लगदे इन्ने फुल्ल लगदे हो अपने भगवान दे अस चढ़ाने आं फुल्ल ते होर बी एह्दे अलावा गार्डनिंग दा शौंक मीं चढ़ेआ साढ़े इद्धर सेल्फ हैल्प ग्रुप बने दे न ते उद्धर बड़ी बड़ी स्कीमां आंदियां रौंंह्दियां न जिसी मेरी मम्मा ने बी ज्वाइन जाइन कीते दा ऐ ते ओह्दे बिच्च इक स्कीम आई ऐ बूह्टे लाने आह्ली ते उ'नें सानूं बूह्टे दित्ते इक इक इक इक जनानियें गी जनानियें दा सेल्फ सेल्फ हैल्प ग्रुप बने दा ऐ जनानियें दा सेल्फ सेल्फ हैल्प ग्रुप बने दा ऐ ओह्दे बिच्च उ'नें केह् ऐ कि इक इक जनानियें गी उ'नें बीह् बीह् फुल्ल बूह्टे दित्ते उद्धरा बी मिगी बड़ा गै चाऽ आया ओह् सारे मेरे पापा ने ओह्दे गड्डे कड्डे ते उसी ओह्दी खुदाई करियै ते अस लाई ओड़े ओह्दे बिच्चा बड़े सारे बूह्टे न जेह्ड़े जेह्ड़े इसलै लग्गी बी गेदे न होर बड़े अच्छे फैला फैला दे न होर बस में इ'यै बोलगी कि जेह्ड़ी बी जेह्ड़ा कुछ बी गार्डनिंग दा ते बड़ा गै चाऽ ऐ हून ते जियां जियां उमर कन्नै कन्नै करदा गै जा दा ऐ किचन गार्डनिंग करनी आं होर एह् सब कुछ जेह्ड़ा कुछ बी में सिक्खे दा ऐ अपने मम्मा पापा ते होर मेरी ताई जी दा बड़ा एह्दे बिच्च जोगदान ऐ उं'दे कोला में उं'दे कोला सिक्खे दा ऐ एह् सब कुछ